हेलो क्या मेरी बात फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेंटर से हो रही है मेरे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड में कई आइटम जोड़े गए हैं लेकिन मैंने ये फैसला लिया है कि मैं उन्हें हटाना चाहता हूं जैसे आपको हटाने में मोबाइल मोजे घड़ी ब्लूटूथ और अन्य कई प्रकार की जो चीज़ें बता रहा हूं मैं ये सब सबको हटाना है और इनके स्थान पर आपको नई चीज़ें जोड़ना है जैसे उदाहरण के लिए आपको जो जोड़ना है फ्रीज कूलर बेडशीट आदि ब्लूटूथ ये आदि चीज़ें जोड़ना है और उन चीज़ों को हटाना है तो आप हटा देंगे क्या ओके धन्यवाद